सरकारी योजना ये है कि मोदी जी ने हमें बहुत सी सरकारी योजना दी हैं कि श्रम कार्ड बेरोज़गार कार्ड सब चीज़ फ्री में और दिए हैं कि अपना रोज़गार कर सकें हम अपना इलाज भी कर सकें सरकारी अपना इलाज भी कर सकें बेरोज़ बेरोज़गार अपना चना और गेहूँ चावल दाल सब चीज़ दे रहे हैं कि सब लोग अपना खा पी ले कर ले सरकारी योजना प्राप्त कर रहे हैं मोदी जी सब चीज़ बेरोज़गार को दे रहे हैं कि अच्छे से प्रदान कर सकें सरकारी योजना वो सब इतनी सुविधा दे रहे हैं कि अपना अच्छे से अपना खा पी सके अच्छे से ध्यान रख सके बेरोज़गार खाने पीने के लिए अच्छे से दे सकें बेरोज़गारी चीज़ इतनी अच्छी प्रदान किए हैं कि बहुत सुविधा प्रदान किए हैं सबको लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अच्छे से सबको सामान भी दे रहे हैं बेरोज़गार फ्री में दे रहे हैं कि सब लोग अपना पैसा ना रहे फिर भी अपना सब लोग खा पी ले रहा है लेके फ्री में दे रहे हैं बेरोज़गार फैला रहे हैं मोदी जी सरकारी योजना उनके लिए कहे तो बहुत अच्छे से सबको दे रहे हैं अच्छे मोदी जी हैं सबको लाभ प्राप्त कर रहे हैं अनेक तरह के लाभ दे रहे हैं मोदी जी गर्भवती महिला को भी अच्छे से फ्री में दे रहे हैं कि खा पी सके उनको भी फ्री में सबको खाने के लिए पीने के लिए दे रहे हैं बेरोज़गार मोदी जी ऐसी सरकारी चीज़ के लिए सब चीज़ों कि महिलाओं को दिक्कत ना हो सके अच्छा प्राप्त कर सकें ले सकें खा पी सकें कि गर्भवती महिलाओं को दिक्कत ना हो सके